ओह अनिल बुन्दु मा खबर एह नै दङ गामियावनो दङ दङ बिदिनो सलिगासिनो अह मामोन बुं जोंनि गामियाव सिंगार अह अह थरथिंग'आना ओम ओम अह लिंजागोन मोजांसो ओह थिकआनो जादों बैसागोआ सौफैबायानो नोंसोरनिया रेदि जाबायानो नामा अह मास मोनसेसोल' हमजायो आरो मास मोनसे दोङो औ हागोन हागोन रायलायना होगोन आं मोजांसो मोजांबो गायनोबो रोंगौ मोजां बियो लांजागोन ओह ओमफ्राय बेसाबांसो लायो आंथ' खोन्थानो हाला थेवबो आं बुंना होगोन दे एसे खमाव मिलायना थांगोन आंनि लोगोनि गामि होन्नानै औ नोंसोरो बै लेंफैबाथाय देटफोरखौ फिक्स खालामना फैदो प्रग्राम बिलायखौ लाना फैनानै बिदि खालामदो आरो ना अह कनसेन्टखौ लाना दोनग्रो देटखौ बेसेबां बेसेबांनि बिथोराव जागोन बिदि होन्नानै ओम औ औ दे नों फैनायनि सिगांनो फन खालाम आंखौ होमबा आं न'आव थायोना थाया माबा जायोना ओम बिदिनो पार्टि दङ ओय मोजांआनो सिंगाराबो खिन्थु मोनसे माबा आरो बियो न'आव थाया बांसिन आमफ्राय सानसेसो सिगां फन खालामना सोंग्रोनांगोन आरो आङो अह बियो था बियो गामियाव थाबाथाय नोंसोरखौ लेंहरनोसै आङो हागोन दा फैनो अह औ औ दे होनबालाय ओह